आमचें खंयचेंय दायज आसूं तें दायज जो पर्यंत नवीन पिळगी शिकून घेना किंवा आमी आयची पिळगी नव्या पिळगेक शिकयना तो पर्यंत तें दायज कशेंच टिकूंक शकना सगल्यांत म्हत्वाची आनी एकमेव अशी गजाल ती म्हणल्यार नव्या पिळगेक शिकोवप आनी नव्या पिळगेन शिकून घेवप आनी नव्या पिळगेन शिकून घेतल्या उपरांत ताचो वापर दैनांदीन जिवनांत करप किंवा परंपरेन जें दायज ज्या तरेन चलत आयलां त्या पद्दतीनूच तें प्रदर्शन करप त्या पद्दतीनूच तें साकाराक हाडप जाल्यारच तें नवे पिळगी कडेन किंवा फुडाराक टिकून उरतलें आतां आयज बदलत्या परिस्थिती नुसार आमी एखाद्या दायजाचे फोटोग्राफी करप किंवा विडिओग्राफी करप आनी तें कम्प्युटरायज करून दवरप हातूंतल्यान कांय प्रमाणान संकलन जाता पूण ज्या तरेन नवोदीत पिडी कडेन वचपाक जाय जो पर्यंत तें टिकना तो पर्यंत ताचो यथायोग्य प्रमाणें सांबाळ जायना अशें म्हाका दिसता आनी घडये हें जर आनी कोणाक जर चूक दिसत पूण हें म्हजें वैयक्तीक मत आसा अशें हांव मानतां देखून आयज सद्याक स्थितींक जरी तरी आमीं पोरण्या पिळगे कडेन साकून ह्या दायजाच्यो गजाली शिकूंक जर शकले ना जाल्यार आधुनीक यंत्र आनी तंत्राचो वापर करून शिकून घेवचें शिकचें अशें म्हाका दिसता पूण तें फक्त कंम्प्युटरायज करून नव्या तंत्रज्ञाना भितरच बंदिस्त उरचें न्हय आनी तें तशेंच जर उरलें जाल्यार तें तितल्याच भितर लिमीटेशनाक उरतलें खऱ्या अर्थान तें दायज सांबाळें अशें जावचें ना